बारां इक उन्नी सौ त्रानमैं बारां दो उन्नी सौ चरानमैं पंदरां त्रैऽ उन्नी सौ पचानमैं सोलां छे उन्नी सौ सतानमैं